पेंटिंग कला जे थिक हमरा समझसँ ओ उच्चतम कला थिक ओ तऽ सृष्टिकेँ रूपान्तरित कए कऽ लोककेँ देखबैके कला तक पेन्टिंगमे होइत छै तैँ पेन्टिंग जे थिक ओ बहुत भवनात्मक प्रोफेशन थिक चित्रकला तऽ हम फोटो लए कऽ करैत छी मुदा हाथसँ जँ पेन्टिंग करैके कला जकरा भगवान देलखिन जे एहि प्रोफेशनमे अछि ओ तऽ ओकरा अन्दरमे ईश्वरके एकटा अंश वास करैत छै जे ईश्वरत्वके ईश्वरत्वकेँ दर्शन कराबयके लेल देवालपर अङ्कित करैत छथिन जे ईश्वर एहन भए सकैए तैँ ई पेन्टिंग प्रोफेशन जे अछि से हमरा विचारमे सर्वोत्तम प्रोफेशन थिक मगर एकरामे दत्तचित्तताके आवश्यकता छै कनि ध्यानके बेसी आवश्यकता छै